छा तव्हां ट्रेवल एजेंसी मां था ॻाल्हायो पिया मूंखे ॿिनि ॾींहनि जे लाइ बड़ौदा वञिणो आहे असां सत माण्हू आहियूं त मूंखे उन जे लाइ हिकु गाॾी कराइणी आहे तव्हां मूंखे कोई गाॾी अरेंज कराए ॾेई था सघो पिया ऐं उन जे लाइ थोरी इंक़्वाएरी ॾेई था सघो पिया